महाराष्ट्रा में वधीक में वधीक धूमधाम गणेश चतुर्थी जे ॾींहुं मल्हाइण में वेंदी आहे त असां बि घर में गणेश चतुर्थी ठाहींदा आहियूं त अटे खां गणपति ठाहींदा आहियूं ऐं हुन जो अनुभव जाम सुठो थींदो आहे